काणकोण तालुका हो एक मागासलेलो तालुका म्हण एक समज आसलो शाळा आसल्यो पूण काॅलेज शिक्षण घेवपा खातीर भुरग्यांक तालुक्यांत कांयच सोयी नाशिल्ल्यान तांकां मडगांवां पणजे सारक्या शारांनी वचचें पडटालें पूण एकोणशे त्र्याणव सालांत चार रस्ता हांगां मल्लिकार्जून काॅलेजीची स्थापना जाली आनी काणकोणच्या विद्द्यार्थ्यांक सू जालें कारण कितलींशींच भुरगीं बारावे उपरांत फुडलें शिक्षण घेवपाक वचनासलीं तांकां मडगांव पणजे शारांत रावन वा यो वच करून आर्थिक दृश्ट्या झेपनासलें ही काॅलेज जातगीर भुरग्यांक आपल्या तालुक्यांत हक्काची अशी काॅलेज मेळ्ळी गेले तीस वर्सांत काणकोण तालुक्यांत कितल्योश्योच नव्यो शाळा उच्च माध्यमीक शाळा सुरू जाल्यात जाचो लाव काणकोणची भुरग्यां घेवपाक लागल्यांत गोंय सरकारान दयानंद सामाजीक सुरक्षा योवजने अंतर्गत जाण्ट्या बायलांक खातीर एकसुरी बायलां खातीर विधवां बायलां खातीर घोवान सोडिल्ल्या बायलां खातीर किंवां अपंग मनीस आसा किंवां एड्स जाल्ल्या मनशां खातीर पयशांनी मदत करपाची योजना सुरू केला दोन हजारा वेल्यान वाडोवन ही योजना आतां लोकांक अडेज हजारांची मदत दर म्हयन्याक करता ह्या योजनेचो लाव काणकोणच्या खुबश्या लोकांनी घेतला आनी ह्या योजनेक लागून गरजू लोकांक खूब मदत जाला